म्हाका ल्हान सावन सुकणीं खूब आवडटात ताका लागून हांवें आमच्या पोरसांत एक ल्हानशें झाड रोयिल्लें आतां तें खूब व्हडलें जालां म्हूण ताचेर सुकण्यांनी असो सुंदरसो घोंटेर बांदला तातूंत तीं सदां येवन बसतात सदां येवन म्हाका गाणीं म्हणून दाखयतात अशें ताका लागून हांवें तें झाड कांयच करूंक ना त्या झाडाक झाडाची हांव सदां देखबाल करतां सुकण्यांक धान्य आनी उदक दिवप हें खरेंच खूब गरजेचें कित्याक तीं दीस भर उडत आसता तांकांय मातशी भोंवपाची मजा तांकांय खाण जेवण दिवपाची मजा आमचीय मजा हय तर हांव तांकां धान्य आनी उदक दवरतां म्हज्या पोरसांत तांचे खातीर हांवें एक बशी आनी एक वाटी दवरल्या तातूंत हांव तांकां उदक घालतां आनी बारीक सारीक तांदूळ जावं कसल्योय बियो ज्यो तीं खातात तें हांव तांकां थंय घालून दवरतां